जय झूलेलाल हा मूंखे हाड कॉपी पहिरां जूं पुराणियूं पेयूं आहिनि असां उहे ॾिसंदा आहियूं त असांखे झूनियूं पुराणियूं यादि त सभु यादि अची वेंदियूं आहिनि ऐं असांखे वणंदियूं बि आहिनि सभु ॻाल्हियूं यादि अची वेंदियूं आहिनि ऐं असांखे उहो सभु नॉलेज बि अची वेंदो आहे ऐं अॼुकल्ह जी इहे जेके फोटूं कढनि था हलनि था उहे या त असांखे कढंदा असां घणी घणी आहियूं पर असांखे वणंदा आहिनि कान ऐं न को असांखे इंटरेस्ट थींदो आहे की असां उहे घणी घणी ॾिसूं ऐं झूना फोटू असांखे जॾहिं बि असां खोलियूं कुझु बि तॾहिं कढी कढी उन्हनि खे ॾिसंदा आहियूं यादि कंदा आहियूं सभु ॻाल्हियूं यादि अची वञनि त खिलंदा मस मज़ाक़ मस्ती बि कंदा आहियूं